हमारी बाइक की जो हम देखभाल है ऐसा है कि समय समय पर उसका ऑइल चेंज करवाना उसकी जो चक्के की जो हवा वगैरह है उसको देखना हाँ थोड़ा सा जो ब्रेक वगैरह है जो उसको चेक करना और समय समय पर उसकी सर्विसिंग कराते रहना और जैसे कि अब बारिश आ रही है तो उसके लिए कवर ढँककर रखना हाँ जैसे धूप लग रही है तो उसको छाँव में रखना और हर प्रकार का उसको उसके के जो कागज़ वगैरह हैं जो वगैरह है जिस जिस प्रकार से अपन को कभी कोई दिक्कत ना हो कोई चालान ना हो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इस प्रकार से उसकी देख रेख करते हैं और ये गाड़ी जो है तो जो लंबे समय तक अपन जो गाड़ी चलाते हैं वो तो ठीक रहता है पर क्या है कि कभी कभी क्या है कि उसकी आदत सी पड़ जाती है अपन को हाँ जैसे कि अब अपन गाड़ी चला रहे हैं तो लंबे समय से तो आँखों पर असर पड़ता है अपना